गामियारि बा नोगोरारि बेयाव फोरोंनायनि आदबनि सायाव होनोब्लाथाय आं बेखौनो सुबुरुन होनो सानगोनदि जोंनि गामियारि थाखोनि सुबुंफोरा गोबां समावनो गावबा गावनि गथ' गथायफोरखौ गामियाव मोजां सुबिदा गैया होन्नानै नोगोरफोराव फरायनो दोनहरनाय माखासे रोङिफोरखौ रोंनो थाखाय दोनहरनाय बेफोर बेफोरो जोंनि गेजेराव सोलिनानै दङ नाथाय जोंनि गामियारि ओनसोलावबो जुदि जोङो मोजां सुबुरुन होनानै बा मोजां गियान होनानै माबोरै जों गाव गावखौ दैदेनलांनो हागोन बा सासे सासे मानसि खालामानो हागोन बेफोरखौ जोङो मोजाङै फोरमायनानै होयोब्लानो जोंनि गामियारि ओनसोलावबो गोबां मोनथियिखौ मोनथिनो हागोन बा रोङिखौ रोंनो हागोन नाथाय नोगोरारि फोरनिख्रुइ जोंनि गामियारि ओनसोलाव बांद्रायै जोङो मा मोननो हाया बेनि मोजां सुबिदाखौ मोनो हाया होन्नानै जोङो नोगोरारि फोराव बांसिनै दोनहरनाय जायो गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ आरो बेसोरनि नोगोरारिफोरनि आरो जोंनि गामियारिफोरनि गेजेराव गोबां फारागथि दङ मानोना जोंनि गामियारि सुबुंफोरा बिसोरनि नोगोरारिफोरनि जानाय लोंनाय थानाय गान्नाय जोमनाय बिसोरनि आसारखान्थिफोरजों जोंनि आसारखान्थिफोरजों गोरोबलाया जायनि जाहोनाव बेहाय जोङो फारागथि नुनो मोनो